دہلی میں کوئی سمندر والا شہر نہیں ہے دہلی میں کوئی بھی مشہور ساحل نہیں ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں دہلی میں ساحل کے بجائے واٹر پارکس ہیں جہاں پہ ہم پانی وہاں پہ پانی کے جھولے ہوتے ہیں اور ہم واٹر پارک ہے جہاں پر ہم لے سکتے ہیں سمندر والا شہر بیچ ہمیں ممبئی میں دیکھا تھا وہاں پر ہم نے بہت اچھا ممبئی میں جو بیچ ہے وہاں پر ہم گئے تھے وہاں پہ ہمیں بہت اچھا لگا لیکن دہلی میں ایسا کوئی بیچ یا سمندر نہیں ہے جہاں پر ہم جا سکتے ہیں